हैल्लो बधिया जी बधिया तुसी सनाओ जी हांजी हांजी पन्छान लेआ जी अच्छा ओह् कम्म निं होया उ'दा चलो कोई निं मिगी कल मैं फ्री आं ते कल तुस आई जाओ ते कोई निं कल थुआढ़ा अच्छा देआ चैक अप करियै फिर थुहानू बधिया जेही दवाई दिन्ने आं हांजी हांजी हां क्यूंकि हु'न ते गर्मी दे दिन आई दे ना ते उ'दे च केह् होंदा कि पानी पुनि जेह्ड़ा जैदा पलोंदा कन्नै ते और बी बड़ी इ'यां गर्म गुर्म चीजां खाने कन्नै जेह्ड़ा अग्गे पिच्छे मसाल्ले मसुल्ले खाने कन्नै ना बीपी जेह्ड़ा अग्गे पिच्छे होई जंदा ऐ ते हांजी हांजी तुस कल आई जाओ ते मैं फिरि अच्छी थोहानू दवाई दिन्ना ते कन्नै थोह्ड़ा चैक चुक करियै ते फिरि उस स्हाब दी थुहानू दवाई दवुई बगैरा लिखी दिन्ना ठीक ऐ ठीक